आं कु'न राहुल बोल्ला दा तेरा यार मुड़े नंबर दित्ता हा तू कम्म करना चाह्न्नां ते सनांऽ हां केह् केह् कम्म करी लैन्नां रुट्टी बनाई लैन्नां हैल्प थोह्ड़ी होर कोई बनाई गड्डी चलाई लैन्नां ते इयै घरा कम्म होना ते सनांऽ किन्नी तन्खाह् लैनी तोह् किन्नी लैनी में ते कम्म ई दस्स ज्हार लेई लैयो भी दिक्खी लैगे तेरा कम्म जनेहा होग ते कन्नै पैह्ली तरीक आई जायो बाऽ ते पैह्ली तरीक पुज्जी जायो ते कोई गल्ल निं तेरे उप्पर डिपैंड ऐ अच्छा करगा ते बधाई ओड़गे ठीक ऐ ठीक ओके